ओइ आदा आं माइ फाननोमोनलै ओरैनोथ' माबासो फानगोन पन्सास मनसो फाननोसै औ स्वर्न

माइआथ' मोजांसोलै एखे थाजा थाजा हानाय ना स्वर्न माइसो दामखौ ओरैनोथ' हाथायफोरावबोथ' आठ आठस' आसि गाहाम थांदो माथो

औ नंगौ आदा

आठस' आठस'ब्ला खमद्राय जागोनदांलै आदा आं सासे बेफारनोबो जासिदोंमोन माने हैद त्रिस थाखा आठस' त्रिस ओमफ्राय आं हराखै आरो बेफाराथ' ओरैनो गुबुन जाथि हारसा फैयो फैनायालाय

नामखौसो मिथियालै मा नामथाय औ नंगौ नंनायालाय

बे होदोलै आदा दे अननानै बेनोथ' दा माने आंबो एसे बुरजा मोनब्ला हामगौ नंदोंमोन आरो हानाय नङा ओरैनो बिजों लोगोसे आं इदिनो फैसाबो माने दा खरसा थांलाय फैलाय लाब थानांगौ नालाय

मिलायोब्ला लांफैदोलै आदा

माइआथ' जोबोद मोजांलै आदा थाजा थाजा हाथारनाय एख्खेबारे औ नायजागोन नायनायालाय ओरैनोथ' माखासे बस्थायाव दङ ओमफ्राय माखासे दुलियाव आंनानो फार्स्ट हानाया खोनाबाय आदा आंनानो फार्स्ट थाजा थाजा हाथारनाय बिराद थाजा थाजा साफाथार

फैसा जेन'बा आंथ' दा आसि थाखा बिदों नालाय दा औ

दस थाखाफोर खम खालामजागोन नामा नों लांथारब्लाबो अ अ अ दे दे दे नायना नों माइखो नुब्लानो फसायगोनलै आदा ओरैनो माला लांफैयो माला लांफैनो आदा

अ दे दे दे अ लांफैदो होमब्ला अ दे जागोन दे आदा अ दे मिलायना हरनोसै